मैंने बहुत से थोक बाज़ार देखे हैं जैसे पास के शहर में जब हम छोटे दुकानों से सामान खरीदते हैं तो हमें महँगा पड़ता है और थोक थोक जो बाज़ार होता है थोक बाजार जहाँ सब सामान इकट्ठा मिलता है वहाँ से यदि हम सामान खरीदते हैं तो हम म हमें उससे आधी कीमत में सामान मिलता है जैसे जब हम मंडी से सब्जी लेने जाते हैं तो वही सब्जी हमें पाँच रुपए किलो या दस रुपए किलो ऐसे में मिलती है और जब हम बाजार से लेने जाते हैं तो हमें चालीस रुपए किलो पचास रुपए किलो मतलब बहुत ही महँगी देते हैं थोक बाजार थोक बाजार जैसे हमारे आसपास के मॉल जैसे डी बी मॉल हो गया और बहुत से ऐसे मॉल होते हैं जिससे हम थोक सामान खरीदते हैं और मंडी से सब्जी भाजी लेने के लिए मंडी जाते हैं ताकि वहाँ जो जैसे कि अभी पिछले बाजार में मंडी गया था तो मैंने प्याज की एक कट्टी खरीदी वो थी दो सौ रुपए की और यहीं वो हमें पाँच रुपए किलो वहाँ मंडी में पड़ी थी और यहाँ से अगर हम प्याज खरीदते तो हमें तीस रुपए चालीस रुपये किलो मिलती जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं और इस वर्ष सब्जी और किराने का जो रेट था वो बहुत ही महँगा हो गया था एक टाइम में जैसे एक समय ऐसा आया था कि टमाटर का रेट सौ रुपए किलो से ऊपर पड़ गया था और आभी अभी देखें जाए तो टमाटर को कोई पूछता भी नहीं है क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि टमाटर की खेती जो टमाटर के पौधे लगाए थे उन पर रोग आ गया था जिससे टमाटर खेतों में से कम निकलना चालू हो गया था जिस कारण से टमाटर महंगे हो गए थे और बाकी सब सब्जियाँ भी महँगी हो गई थी कभी कभी क्या होता है कि जैसे मौसम ज अचानक बदलता है या अब मौसम ब बरसात नहीं होती है या कुछ मौसम में गड़बड़ी आती है तो सब्जी भाजी के पौधे मुरझा जाते हैं और सब्जी भाजी भी अच्छी नहीं लगती है जिससे क्या होता है उनका रेट बढ़ जाता है रेट बढ़ने से हमें जो है खरीदने में दिक्कत जाती है किराने की बात करें तो किराना तो दिन पर दिन तो उनकी महँगाई बढ़ती ही जा रही है जैसे पहले हमें सब्जी बनाने के लिए जो तेल मिलता है वो हमें बहुत ही सस्ता मिलता था जो कि अस्सी रुपए लीटर ऐसे में हमें मिल जाता था लेकिन अभी के समय में क्या है हम जब तेल खरीदने जाते हैं तो वो एक सौ दस रुपए लीटर एक सौ बीस रुपए लीटर ऐसे मिलता है मतलब महँगाई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है जैसे कि हमें अगर किराने में कुछ खरीदना हो या तो फिर अनाज खरीदना हो अनाज की भी दर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और र रही बात सब्जियों की तो सब्जी का तो मौसम के ऊपर मौसम के ऊपर होता है कि जैसे मौसम रहेगा जैसे खेतों में सब्जियाँ लगेगी वैसे मिलती है ऑनलाइन खरीदी के बारे में बात करें तो ऑनलाइन खरीदी का का ऐसा है जैसे का हम कुछ प्रोडक्ट अब ऑनलाइन बुलाते हैं कुछ वस्तु ऑनलाइन बुलाते हैं तो उसमें कुछ चीजें तो अच्छी आती हैं पर कभी कभी ब ऐसा होता है कि मोबाइल में देखना और दुकान से देखना बात अलग होता है मोबाइल में वो ऐसी फोटो क्लिक करते हैं जैसे वो वस्तु एकदम हमें एट्रेक्टिव दिखती है आकर्षित लगती है ताकि हम उसे खरीदें जैसे ही आप वो ऑर्डर अपने घर पर पहुंचता है हम उसे खोल के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो उतना खास नहीं है जो कि मोबाइल में दिख रहा था इस वजह से वो इस वजह से उस वस्तु का कोई ब काम की नहीं रहती है वो जल्दी खराब भी हो जाती है इसलिए मेरा मानना है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट बुलाना तो चाहिए पर जो हम सस्ती वस्तुएँ बुलाते हैं वो उसमें क्वालिटी नहीं दिखती है कोई भी अगर हमें लेना ही है ऑनलाइन तो कुछ अच्छा लो कुछ खास लो कुछ ब्रांडेड चीज लो कंपनी की चीज लो ताकि जो कंपनी से भेजें वो कंपनी का सामान अच्छा ही होता है अगर लोकल खरीदेंगे तो फिर वो संभव नहीं है कि वो प्रोडक्ट अच्छा निकले और ज्यादा समय तक चले उसमें कोई गारंटी वारंटी भी नहीं रहती है जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक मोबाइल ऑर्डर किया था मोबाइल तो ला लिया मैंने पर कुछ दिनों तक उसको चलाया तीन चार दिन में वो बंद हो गया अब उसकी ना कोई गारंटी न वारंटी रिटर्न पॉलिसी थी मैंने वापस केज में डाला उसको तो वो आए पूरे दस दिन बाद दस दिन तक मेरा ऐसा मतलब उसी में माइंड दिमाग घूमते रहा कि मेरा ये मोबाइल जो है वापस होगा या न होगा क्या हुआ होगा मेरे हाथों कुछ गलती तो नहीं हुई ऐसे बहुत सी समस्या होती है हालाँकि वो वापस हो गया उन्होंने बदल के ला दिया पर भरोसा नहीं रहा मुझे उस चीज पर कि ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर करना चाहिए या बुलाना चाहिए और जब हम कोई कपड़े व वगैरह मैंने अभी एक शर्ट बुलाया था देख के तो इतना अच्छा लग रहा था इतना आकर्षित लग रहा था कि वाह इतने कम कीमत में मुझे कितना अच्छा शर्ट दे दिया है पर जब मैंने उसको खोल के देखा और जब उसको यूज़ किया पहना मैंने कुछ दिनों में वो मुझे बेकार सा लगने लगा वो ऐसा ढीला ढीला हो गया एक बार धुलने से पूरा ढीला हो गया उसका कलर निकलने लगा मतलब एकदम लोकल चीज मिली थी इसलिए मैं जो ऑनलाइन बुलाते हैं उसमें कंपनी का ही बुलाऊँगा ब्रांडेड चीजें बुलाऊँगा ताकि मुझे अच्छी क्वालिटी का मिले ये बिना क्वालिटी वाला चीज खराब होता है तो ऑनलाइन के मामले में ऐसा है अगर खरीदना हो तो देख के खरीदें अच्छे से पहले उसमें जो रेटिंग लिखी होती है वो देखें और जो नीचे जो रियल फोटो खींच के डालते हैं वो वो देखें और फिर उसे परचेज़ करें